जी कहल जाउ जी

मिथिला क्षेत्रक विकासक लेल तऽ ई होने चाही अलग राज्यक स्थापना भेने सँ एहि क्षेत्रक जे छै से शैक्षणिक औद्योगिक सभ तरहक विकास जे छै से ओ प्राप्त करत एहिठमा नीक नीक संस्था लागत हमर बच्चाके कतहुँ बाहर नहि शिक्षा प्राप्त करै लए जाए पड़तै चिकित्सा सुविधा जी

जी जी जी जी जी जी जी राज्य सरकार तऽ ठीक छै ठीक